सगठे सभरङ्गके भाषा छै मुरलीगञ्जमे अलग सहरसामे अलग बाहरमे अलग सगठे सभरङ्गके भाषा छै मैथिलीमे सभरङ्गके आवाजसभ बोलै छै एन्हुकवा बिहारके आवाज ओन्नऽ बाहरमे नहि पहचानै छै ओकर आवजे ईसँ नहि चिन्है छै सभठे सभरङ्गके आवाज छै एहिपर सहरसामे दोसर रङ्गके आवाज बोलै छै सुपौलमे दोसर रङ्गके आवाज बोलै छै नेपालमे दोसर रङ्गके बोलै छै सगठे सभरङ्गके आवाज बोलै छै एके रङ्गके सगठे नहि बोलै छै गुजरातके आवाज दोसर रङ्गके छै सगठे सभ रङ्गके आवाज छै आवाज ककरो नहि पहचानै छै एनही दोसर जे आवाज बोलै छै मैथिलीमे कोइ ओन्नऽ दोसर आवाज बोलै छै बिहारमे सभ हिन्दिए बाजै छै बेसी ठेठी आओर पंजाब आरमे दिल्ली आरमे दोसर भाषा बोलै छै सभ रङ्गके सभ बोलै छै एन्हुकवा भाषा ओन्नऽ नहि समझै छै एन्हुकवा भाषा इसभ नहि समझै छै बिहारके लोकसभ सगठे सभरङ्गके छै से सहरसामे दोस दोसरे रङ्गके आवाज पूर्णियामे दोसरे रङ्गके ककरो कोइ आवाज नहि पहचानै छै आ से बेंगलौरमे इहाँके आवाज दोसर रङ्गके रहै छै ओतयके आवाज दोसर रङ्गके रहै छै आवाज ककरो नहि कोइ पहचानै छै